संनाय खावनाय बादायाब्लाबो जा बाख्नायोहाय आंखौ लाफा ओंख्रि संनाय नारजि ओंख्रि संनाय जा बाख्नायखायो फिसाफोरा आइया संना नों संनायखौ जानो लुबैयो जोंङो बेबायदि बुङो आरोखि ओमफ्राय थारुन बिलाय थारुन बिबार जा बरिया संनो गोरों आंङो दा बुरैनायखाय बाबाय ना दा बिहामजोफोर संनायखौ जानो लुबैयो आरोखि आं ओमफ्राय अनला ओंख्रिया देदो अन गुन्दै देदो अन गुन्दै देनानै दोन्दो दोन्नानैहाय माबा दाउखौ एवग्रोदो ओमफ्राय दाउखौ माबानानैहाय दाउ फिथौखौ एवदो सुनानै सामब्राम फानलु संख्रि होनानै एवदो दैया बुर होदो ओमफ्राय अनलाया सारना होदो माइरं गुन्दैया सारना होदो ओमफ्राय बरिया जाबायबो बे सबायाबो जा रुनांगौ रुनांगौ रुनांगौ रुब्लासो आथा ओंखारब्लासो बेखौ सादो ओमफ्राय नों दाउ बेदरफोर होनांगौब्ला होदो बरिया जायो बेवहाय बिदि संब्ला गोथाव जायोथ' जाबावगौ नंलायगोनहाय नोंसोरो आं संनायखौ गोथाव मोनखायो आंनि संनायखौहाय थास'आ जा बरिया संखायो आं थास' बिलाया थास' बिलाय थास' बिबार ओमफ्राय एइ मा मा संङो आङो जेखोनो संङो बेखौनो हामजायो आंनि संनायाखौहाय बरिया संखायो आङो जा गोबांनो